بہار میں پسماندہ یا کمزور گھروں جیسے بچوں خواتین قانونی دفعات بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ بہار میں سبھی بچے کو اچھے اچھے ملتے ہیں جو کمزور ہیں ان کو اچھی پینسن ملتی ہے بوڑھے ہیں ان کو پیسن ملتی ہے اور جو بچے ہیں وہ ان کو ان کو پڑھائی پڑھنے کے لیے پیسے ملتے ہیں اور ان کو تھوڑی سی چھوٹ ملتی ہے اگر چھوٹے ذات سے ہیں کمزور ہیں تو ان کو اچھے پرسینٹیج ملتے ہیں تو بہار میں یہ قانونی طور پہ دیکھا جائے تو تو وہ اچھے ہیں کیونکہ کمزور کیونکہ بہار میں ادھکتر کسان ہیں ان کے بچے غریب ہیں یہ ہیں تو ان کو بہار سرکار ان کو چھوٹ دیتی ہے کہ وہ پڑھے آگے بڑھے اور تھوڑا سا ترقی کرے وہ تو ان کو اسی کارن وہ چھوٹ دیا جاتا ہے آرکشن دیا جاتا ہے کہ وہ آئے لالچ میں پڑھے اور اور تو اور اگر بہار میں ٹینتھ پاس ہوتے ہیں تو بچوں کو دس دس ہزار روپئے دیے جاتے ہیں تاکہ اس لوبھ سے بھی بچے آئیں پڑھے اور ان کو تھوڑی سی عقل آئے تو کہیں نہ کہیں بہار میں یہ اچھا ہے قانون نیم ہے کہ کمزور آدمی بوڑھے جو بھی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لاوارث ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے ان پہ دھیان دیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ یہ کرنا چاہیے ہر ایک ہر ایک دیش میں یہ ہوتا ہے لیکن ہر ایک راجیہ کو یہ یہ کرنا چاہیے سبھی کو دینا چاہیے آرکشن دینا چاہیے اور یہ ایک اچھی بات ہے بہار میں یہ اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اچھی باتیں ہیں بہار میں پڑھائی کے معاملے میں ادھکتر ہے کیونکہ ان میں چھوٹے گھر والے کمزور گھر والے جو بہت کمزور جاتی کے ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے تو ان کو بہت ہی پھپٹی پھپٹی پرسینٹ تک چھوٹ دی تاکہ وہ آئے پڑھے اور ان اور بچے ترقی کرے اور یہی ہے کہ بہار میں بچوں پہ دھیان دیا جاتا ہے بوڑھوں پہ دھیان دیا جاتا